میوزک کسے پسند نہیں اور میوزک کے لیے اگر سفر کی ضرورت پیش آئے تو بھی لوگ اس سے ہچکچاتے نہیں ہیں میں نے بھی ایک میوزک فیسٹیول میں شرکت کے لیے دہلی سے جے پور کا سفر کیا تھا اگرچہ یہ میوزک فیسٹیول جے پور میں ہو رہا تھا اور ضرورت تھی بلکہ امید تھی کہ یہاں صرف راجستھانی فاک سانگس یا راجستھانی فن کار ہی اپنا فن پیش کریں گے لیکن اس کے باوجود وہاں ہندوستان کے دیگر ریاستوں اور صوبوں سے بڑے بڑے فن کار اپنا فن اور اپنے فن کا لوہا منوانے کے لیے وہاں موجود تھے مثال کے طور پر پنجاب سے ہنی سنگھ دلجیت سنگھ دوسانجھ سدھو موسے والا وغیرہ وہاں موجود تھے اور اپنے فن اور اپنے میوزک سے لوگوں کو مسحور کرنے کے لیے وہاں موجود تھے ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس میوزک فیسٹیول کو انجوائے کیا بہت مزے کے گانے سنائے گئے پروگرام کا ہال لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا لوگ ہر ہر میوزک کو بھرپور طریقے سے سن رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے لوگ بڑے دور دراز سے سفر کر کے اس میوزک فیسٹیول میں شامل ہونے پہنچے تھے تاکہ اپنے پسندیدہ فن کاروں سے ان کے پسندیدہ گانے سن سکیں اور کچھ دیر کے لیے اپنی غموں کو بھول جائیں اور بس اپنے پسندیدہ فن کاروں کے ساتھ ان کے گانوں کو لطف اندوز ہو کر سن سکیں یقیناً یہ ہمارا یہ تجربہ اور ہمارا یہ سفر کافی خوش گوار رہا اور کافی سبق آموز بھی